अॼुकल्ह घर में जानवर पालण जो ॾाढो ई रिवाज़ थी वयो आहे जंहिंखे ॾिसो कोई कुत्तो बिल्ली कोई पखी बि पालनि था अॼकल्ह जा माण्हू कछुओ बि पालनि था त ॿिया बि कहिड़ा अहिड़ा जानवर आहिनि जेके माण्हू पंहिंजे घर में पालींदा आहिनि पालतू जानवर सभिनीनि खे वणंदा आहिनि छोकी हुओ पंहिंजे घर जे सदस्य वांगुरु ई थी वेंदो आहे ख़ासि कर जन कुत्तो आहे त अगरि हुन खे पंहिंजे घर में असां प्यारु ॾियूं ऐं हुन खे पंहिंजे घर में आराम सां रखूं त उहो बिल्कुलु घर जे मैंबर वांगुरु ई हिकु ठही वेंदो आहे हुन जे बिना बि दिल लॻणु मुश्किल थी वेंदो आहे ईअं ई अॼकल्ह माण्हू बिल्लियूं ऐं ॿिया बि पालतू जानवर पालनि था मुखे बि पालतू जानवर उहे त पसंदि आहिनि पर ज जॾहिं कॾहिं हुननि जी देखभालु करण ऐं हुननि जी पूरो पूरो ॾींहुं हुननि ते लॻाइण जी ॻाल्हि ईंदी आहे त डपु लॻंदो आहे ईअं लॻंदो आहे त जीअं हिन नंढे ॿार जी शेवा करणी पवंदी आहे ईअं ई पालतू जानवरनि जी बि शेवा करणी पवंदी आहे ऐं उहे करण बि घुरिजे छोकी जे करे असांखे जानवर खे पंहिंजे घर वठी अचूं था ऐं हुन खे पंहिंजे घर जो मैंबर ही ठाहियूं था त हुन जी शेवा करण बि असांजो फर्ज़ु आहे केतिरा ई हिते अहिड़े माण्हू आहिनि की जानवर घर में वठी ईंदा आहिनि पर पोइ हुन जी देखभालु नथा करे सघनि ऐं पोइ हुन में चिचड़ था पई वञनि ऐं पोइ उहे सुठी तराह सां नथा ज़िंदगी पंहिंजी गुज़ारे सघनि इहो ग़लति आहे जे करे असां कोई पालतू जानवर पांजे घर रखूं था त हुननि जी सुठी देखभालु करण बि असांजो फर्ज़ु आहे